बर' रावा जोंनि हारिमु आरो सिनायथियाव जोबोरैनो गोहोम खोख्लैदों होननानै आं बुंनो नागिरो मानोना मोनसे हारिया रावनि गेजेरजोंसो थांनानै थानो हायो बा सिनायथि मोनो मोनसे हारिया जुदि गावनि आंगो राव गैयाब्ला बे हारिया नोरजिया जालाङो गाबा गावनि रावखौ लानानैनो जोङो गोग्गानो हायो गाबागावनि आंगो रावजोंनो जोङो गावखौ सिनायथि होनो हायो जेरै जोङो जों बर' हारि जोंनि रावानो जादों बर' सह जों गावनि हारिखौ बे रावनि गेजेरजोंनो जोङो सिनायथि होनो हायो जोंहा गावनिनो मोनसे आंगो राव दंखायो बे रावखौ लानानैनो जोङो रायज्लायनो हायो गोग्गानो हायो गावनि गोसोनि सान्नाय हनाय मोनदांथिफोरखौ जोङो गोसो बायदियै बर' रावनि गेजेरजों फोरमायनो हायो बर' रावानो जादों जोंनि बिमानि राव बे बिमानि रावखौ रावजोंसो जोङो जोंनि गोसोनि सान्नाय हनाय मोनदांथिफोरखौ साबसिनै फोरमायनो हायो बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' फिसाया गावनि रावखौ सोलोंनांगौ गावनि रावखौ सन्मान खालामनांगौ बिमा बिफायाबो गावनि गथ'खौ जोनोम जानाय लोगो लोगोनो बे रावखौ गथ'नो फोरोंखानांगौ बिमानि रावखौ सन्मान होनो फोरोंनांगौ बिनिखायनो आं सानोदि जोंनि हारिमु सिनायथि बे सिनायथियाव बर' हारिया मैखोमै गोहोम खोख्लैयो बर' राव थानानै थांनानै थानायनि थाखायसो जों मोनसे हारि हिसाबै दायो मुलुग दरबाराव सिनायथि मोननो हादों